जय झूलेलाल मां त तव्हांखे चयो सेक कयो तव्हां सेक कयो पो तव्हां सेक न कंदा त कीअं कमु थींदो तव्हां सेक कयो हा हा अचो मां तहां खे मशीन लॻायां थी पई मशीन लॻाइण सां तव्हांखे आराम अची वेंदो तव्हां अचो पर पर अगरि तव्हांखे गोॾनि जो सूरु ठीकु करिणो आ त तव्हां सेक कयो सेक करणु ॾाढो ज़रूरी आहे बिना सेक करण जे कोन को इहो सूर लहणु वारो आहे तव्हां केतिरी बि दवा वठो न थियणु वारो आहे न हा सेक करणु ज़रूरी आहे तव्हां अचो हाणे गर्म पाणीअ सां सेक गर्म पाणीअ जी थैली ईंदी आ न जेका उहा वठी अचो न हिते गर्म टैंकदण गर्म पाणी विझो ऐं ॿियो घटि में घटि अधु कलाकु पंहिंजो सेक कयो तव्हां कहिड़े बि डॉक्टर वटि वञो तव्हां सूर जी गोरी वठंदा त सूर त लहंदो ई सूर जी गोरीअ सां थोड़ो टाईम सूर में त आराम ईंदुसि ई पर जिते उते नसुनि जी कंहिं कमज़ोर थी वियूं आहिनि न उन्हनि खे ताक़त कीअं ईंदी उननि खे ताकत अचण जे लाइ इहे त तव्हांखे सेक करिणो पवंदो ऐं तव्हांखे सिज जे रोशनीअ में बि वेहणो पवंदो जॾहिं तव्हां सिज जी रोशनीअ में वेहंदा सेक कंदा धीरे धीरे महिनो ॿ लॻंदो उन खां पो ही तव्हांखे फ़र्क़ु सम्झ में ईंदो न त हाली तव्हां गोरी वठो गोरी वठण सां तव्हांखे आराम ज़रूरु ईंदो हा त उहो जे अंदरु अंदरु गोॾा घसी विया आहिनि न त गोॾा घसी विया इन त उन्हनि खे जेसी ताईं मज़बूत न कंदासीं त कीअं कमु हलंदो त तव्हांखे ई तव्हां अचो मां तव्हांखे मशीन लॻायां थी मशीन लॻाइण सां तव्हांखे हाली आराम ईंदो थोड़ो टाइम आराम ईंदो पर अॻियां तव्हांखे इहो कराइणो पवंदो न त तव्हांखे ख़बर आहे अगरि तव्हां हाणे धियान न ॾींदा त अॻियां हली करे तव्हांखे पंहिंजो गोॾो ई मटाइणो पवंदो माना जेकी अंदरु गोॾे जी जेका हॾी आ उहा इ तव्हांखे मटाइणी पवंदी तॾहिं त हीअं करे तव्हां एॾी पंहिंजी हालत ख़राब कोन को कयो तव्हां पंहिंजो कसरत कयो थोरी मशीन लॻायो सेक कयो ऐं पंहिंजो जेको गोॾो आहे उहो मथे करे रखो माना जीअं माने हेठां विच में विहाणो रखी करे तव्हां उनखे पंहिंजो ख़्यालु रखो ठीकु आहे झूलेलाल तव्हां अचो हाणे हा झूलेलाल हा अचो हाणे हा